حیدرآباد سٹی میں خواتین کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے جیسا سن سٹی ہے گچی بولی ہے وہاں پر خواتین آفس کو جا کر یا گھر میں بیٹھ کر یا آن لائن پر کام کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جو زیادہ تعیلم حاصل کرتے ہیں وہ اچّھا کام کرتے ہیں حیدرآباد میں خواتین گھر بیٹھے بھی ٹیلرنگ ایمبرائیڈری ہر چیز کر سکتے ہیں یہاں حیدرآباد میں خواتین زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں اور خواتین کو ایسا نہیں ہے کہ خواتین کام نہ کرے اور نہیں ہے خالی آدمیوں کام کریں عورتیں کام نہ کرے حیدرآباد میں خواتین بھی اچّھے سے اچّھا پڑھ کر آگے بڑھ کر جیسا سن سٹی ہے گچھی بولی ہے وہاں پہ آفسوں میں جاتے ہیں کار میں جاتے ہیں جا کے آفس میں اچّھے سے اچھا کام کر کے اپنا بیسٹ دیتے ہیں خواتین کم نہیں ہوتی ہے خواتین بھی اچھا کام کر سکتی ہے